हां में मतलब जि'यां घर दे बंदे होंदे पंज छे ते इन्ने जैदा आस्तै रुट्टी नेईं बनाई कदैं व जि'यां घरे दे बंदे पंज छे बंदे कोई दस बंदे हारै आस्तै में रुट्टी बनाई दी इक बारी मिगी चेता ऐ कि मेरी मम्मी नेईं ही घर ते मम्मी जाना नानी घर ते पिच्छुआं किश केह् हा टिक्का हा रक्खड़ी ही पता निं केह् ही ते पिच्छुआं सारी बूजियां चाचियां सारे आई गे मम्मी ऐ ही नेईं ही घर में इक्कली सारी रुट्टी बनाइयै उ'नें सारें लोकें खलाई खुलाइयै सारा कम्म आपूं कीता हा ते ओह् शैल होई ही शैल में सारा कम्म इ'यां सारा कम्म कीता व चक्कर एह् कि अ'ऊं मिगी इ'यां हुट्टन इन्ना होई गेआ ओह्दे बाद कि इ'यां मन करादा कि लेटी गै रमांह् अवा केह् बनाया में में बनाई राजमाह् बनाए चौल बनाए हेे फुलके हे सब्जी ही के कन्ने कम्म एह् होआ जैदा जैदा कि जेह्ड़ा बी आएदा उस्सी बठाओ उस्सी पानी पलाओ ओह्दी आदर खादर करो फ्ही रुट्टी खलाओ